बर' रावआ गोदो गैयामोन स्कुलब्लाबो गासैबो एसामिस एसामिस रावसोमोन जों एसामिस मिडियामजोंनो फरायनाय होमब्लाबो बर' राव बिमानि रावआ बर' जेब्ला रोंखागौ बर' बेनि उनाव सोलोंनानै हाग्रा जाबाय माबाखौबो बे लिरनाय रावखौबो बर'नि लिरनाय रावखौबो सोलोंनाय जाबाय आरो गथ'फोरखौबो फोरोंनो हानाय जाबाय दा बिराद सोलाय सोलायनाय फैबाय बर' रावआव दा बायदिसिना लेखा बिजाब नभेल खन्थाइ बायदिसिना ओंखारबाय बेनिखायनो दा बर' मिडियामाव फरायनाय गथ'फ्रा आवगायलांनो हादों मोजां रिजाल्ट दिन्थिनो हादों अ आवगायनि दिनाव थारमाने बर'खौ मानसिफ्रा बुजियामोनबो आरो बर'खौ ओरैनो गाहाय जाथिनि मानसि होनोमोन बर' रावखौ मुगैयोमोन जाय जाय रोङोमोन बिसोरखौबो रायज्लायनो होआमोन बेबायदि मोनसे आं नुदों न'खराव सासे गहपुरनिफ्राय हाबा जानानै फैनाय हिनजावखौ बर' राव रायज्लायनो होआमोन होनग्रामोन नाथाय दा बिमानि रावखौ बयबो मिथिबाय आरो गावनि बिमानि रावखौ बेबायदि जौगासारनायाव बयबो मोजां मोन्दों जोंबो मोजां मोन्दों दा गथ'फोरा बिमानि रावजोंसो बांसिन खोथाफोरखौ बुजियो फरायनो हानायाव बांसिन दावगालांनो हाबाय दा साबसिन जाबाय